हाँ जब मैंने अपने खाने बनाने के शौक़ को पूरा करने के लिए पेशे के रूप में बनाना चाहा तब मतलब घर वालों ने कहा यह काम अच्छा नहीं है यह काम महिलाओं के द्वारा किया जाता है आप एक मर्द हैं आपको यह काम करना शोभा नहीं देता है इसलिए मेरे घरवालों ने मुझ बहुत पर काफ़ी दबाव डाला की आप इस काम को नहीं करोगे इसके बाद और ऐसे सारे कई काम है जिनको आप कर लो लेकिन मेरे मन में खाना बनाने का शौक़ है उसको पूरा करना था इसलिए मेरे बीच में घरवाले आ रहे थे इसलिए मैंने तथा यह खाने बनाने का काम छोड़ दिया जिससे मेरा शौक़ पूरा नहीं हो पाया